हँ प्रसन्न रहू

ह्म्म ठीक छै निश्चित रूपसँ निश्चित रूपसँ देखियौ पाटलिपुत्र जे छै पाटलिपुत्र सभसँ पुरान विश्वके सभसँ पुरान धरोहरमे सँ एकटा छै विश्वके सभसँ पुरान राजधानी छलै सभसँ पुरान राजधानीमे सँ एकटा छलै एतय सभसँ पहिने नन्द वंशके शासन रहै पाटलिपुत्रमे धीरे धीरे नन्द वंशके शासन जखन खतम भेलै घनानन्द हुनकर अन्तिम वंशज रहथिन ओही समयमे चाणक्य के प्रादुर्भाव भेलै आओर चाणक्य नन्द वंशके घोर विरोधी रहथिन ओ निश्चित कयलखिन कि नहि कोनो तरहे हम एकरा विस्थापित कऽ देबै एहि राजवंशकेँ आओर विस्थापित कऽ के मौर्य वंशके एकटा छोट राजा एक एक मौर्य वंशके स्थापना केलकै तऽ मौर्य वंशके स्थापना केलखिन तऽ हुनकर पहिल पहिल राजा रहथिन चन्द्रगुप्त मौर्य तऽ हुनकर जे छलनि चूँकि मगधके सीमा रहै मगध पहिने अहाँकेँ नालन्दा राजगीरके तरफ विशेष रूपसँ स्थान रखैत छलै एखनहु अपनासभ मैथिलमे मगह कहैत छियै जे गङ्गा पार कऽ कऽ जे जतेक छै स्थान ओसभ मगध कहाइत छै ठीक छै तऽ पाटलिपुत्रा मगधके राजधानी भेलै आ ओकर सभ ओहि समयमे चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमे एकटा आक्रमण भेल रहै बहुत पैघ आक्रमण जे सिकन्दर केने रहै सिकन्दरके बारेमे कहावत छै जे सभसँ जीत गेलै विश्वमे लेकिन चन्द्रगुप्त मौर्यके सेनासँ ओ हारि गेलै चाणक्यके नीतिके वजहसँ ठीक तऽ ई तऽ भऽ गेल अहाँके ओकर बाद ओकर जे उत्तराधिकारी भेलखिन से अशोक भेलखिन सम्राट अशोक तऽ सम्राट अशोकके दू चीज बड़ा प्रसिद्ध छैन्ह एकटा कलिंगके युद्ध सम्राट अशोक जे छथिन बहुत पूरा विश्व विजेता भारत विजेता भऽ गेल रहथिन लेकिन कलिंग नहि जीत पाबि रहल छलखिन कलिंग मतलब आधुनिक उड़ीसा आ जखन कलिंगमे हुनकर लड़ाइ भेलनि कलिंग मारि कऽ ओ जितलखिन कलिंगके एकर बाद हुनका हिंसासँ विरक्ति भऽ गेलनि आओर बुद्धके शरणमे आबि गेलखिन ओहि समयमे बौद्ध धर्म ओ मानलखिन अपन धर्मके छोड़ि कऽ कुल मिलजुलाके एतेक तक पाटलिपुत्राके इएह एखनहु अहाँकेँ पुरान पाटलिपुत्र शहर जे छै ओ छै अशोकके अहाँके स्तम्भ भेट जायत अशोकके हँ ठीक यए हँ बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ हँ खूब प्रसन्न रहू